मैं अपने गार्डन में जब भी याने पौधे लगाती हूँ सब्जियाँ लगाती हूँ तो क्यारियों में लगाती हूँ एक में एस्पेस बनाते हैं छोटा सा जिसमें कभी धनिया लगा दिए उसी के किनारे में लहसुन लगा दिए कोई मेथी भाजी लगा दिए ऐसी एक क्यारी में टमाटर लग दिए दूसरी क्यारी में भट्टे लगा दिए ऐसे जो काटे वाले पौधे हैं वो जो बड़े होते हैं उसको छोटे पौधों के पास न लगाएँ थोड़ी सी याने उसमें गेप रखें इस प्रकार से हम सब्जियाँ लगा सकते हैं हम घुइयाँ भी लगा सकते हैं क्यारियों में और धनिया के लिए हम ऐसा छोटा सा बना लेते हैं चौकोर ऐसा वहाँ पे धनिया लगा दिए भाजियां लगा दिए मेथी लगा दिए एक किनारे में कोई बेल वाली चीज़ें रहती हैं वो लगा दिए जिस जैसे लौकी है सेमी हैं तो उसके लिए कुछ याने चढ़ने के लिए बेल के लिए रख देते हैं तो वो उसमें बेलों में चढ़ जाती हैं तो वो सब्जियाँ हो जाती हैं